میرے پاس ویسے تو بہت ساری کتابیں ہیں جن کو میں بہت پسند کرتا ہوں لیکن کچھ خاص کتابیں ایسی ہیں جس کے لیے میں جس کے لیے تو میں دیوانہ ہوں اور جب بھی مجھے وقت ملتا میں اس کا مطالعہ شروع کر دیتا ہوں کیونکہ وہ ایک کلاسک کتاب بھی ہے اور کافی مزیدار بھی ہے اور اس کے بہت ساری معلومات کا ذخیرہ ہے جس سے میرے علم میں بھی خوب اضافہ ہوتا رہتا ہے میں ایک بار ایک کتاب میلہ میں گیا تھا جہاں پر میں نے اس کتاب کو دیکھا اور تھوڑا سا پڑھا تو مجھے بہت اچھا لگا میں نے اس کتاب کو فوراً ہی خرید لیے خرید کر گھر لے آیا گھر آ کر میں نے اس کتاب کا اچھے سے مطالعہ کیا تو مجھے بہت مزہ آیا